मिर्ज़ापुर में कई मंदिर हैं जैसे विंध्याचल अष्टभुजा काली खो वहाँ पर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं कई मंदिरो की स्थापना हुआ है